रोजी रोटीके लेल सभसे पहिने तऽ हम अपन कर्तव्यके बुझलहुँ आओर कर्तव्य पथ पर आरूढ़ भऽ हम एके मात्र रास्ता अपनेलहुँ जे पढ़क चाही आओर सतकर्म करऽ के चाही आओर ओहि सतकर्मक प्रभाबसँ आदमीके रोजी रोटी भेटै छै आ कोनो काजमे कोनो काजके छोट नहि मानल जाय जे छोट नहि मानता हुनका रोजी रोटीक अभाब कतहुँ नहि रहतनि आ हुनकर मार्ग प्रशस्त होइत रहतनि